आंहा बिनानाव सासे दं आरो जोंनि गोरोबथिया बेनो जे माब्लाबा माब्लाबा जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ रायोब्ला एबा सोरबा सासेया रायजायोब्ला अब्ला जों सानैजों गोरोबनानै जोंनि बिमा बिफाखौ उलथायै फिन होनो हानाय खाबु दङ आरो फारागथिया बेनो जे बिनि जाग्रा मुवाखौ आं मोजां मोना आरो बियो आंनि जाग्रा मुवाखौ मोजां मोना आं बिनि संनायखौ गोथाव मोना बियो आंनि संनायखौ गोथाव मोना